हाँ संधाई हर सप्ताह आयोजित की जाती है जिसमें विभाग प्रमुख द्वारा हमें सारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कराई जाती है और जो समस्याऍं हमें हो रही है वे समस्याऍं विभाग प्रमुख को बताई जाती है तो उसके द्वारा जो है समस्या का निराकरण किया जाता है या फिर जहाँ तक फिर निराकरण करने का प्रयास कर सकते हें वहाँ तक हर संभव प्रयास किया जाता है जिसके तहत हमारी समस्या का भी निराकरण हो सके